تبریز صبریز صبا ثنا یاسمین نورعالم نور محمد کرامن علی عطاء اللہ رعوف محمد جاوید عبدالقریم زبیر ریان بدر عبدالرحمان عثمان سلیمان اکرام